हॅलो हय हांव एचओडी उलयतां नमस्कार ओके ओके आं ना आमचे कडेन सॅपरेट सॅपरेट आसा दादल्यांचे एक पंदरा पंदरा दादल्यांचो एक ग्रूप आसा अशे पांच ग्रूप आसात आनी बायलांचे वीस बायलांचे ग्रूप आसा अशे म्हाजे कडेन धा एक ग्रूप आसात ओके ओके हय हय ह्या महिला मंडळा तर्फे तर आमी एकदम इत्शूक आसात कित्याक जाणां ते खूब जा खूब बायलां गरीब आसात आनी बेकार आसात त्या खातीर आमी तांच्या खातीर कितें तरी करूंक शकतात आनी हांव समाज कार्य करता म्हणटकच म्हाका ही स्कीम एकदम पसंद आसा

ओके मात

बरी खबर आसा आनी त्या खातीर आमकां थोडें एक पयलीं स्टार्टींग खेळतें भांडवळ मेळटलें ओके ओके

ओके बरें वाटय ओके ओके ही बरी खबर आसा आनी त्या खातीर तुमी सांगा आमकां तुमी केन्ना येवपाक शकता तें कित्याक त्या प्रमाणें हांव आमच्या गांव ओके